जय झूलेलाल असांजे जूनागढ़ में ज गिरनार पर्वत ऊपरकोट परी तणाव ऐं ॿिया बि घणेई स्थण आहिनि जिते कंहिंजी बि रोक टोक कोन्हेनि माण्हू पंहिंजी छुटियुनि बिताइण लाइ ज गिरनार घुमण ईंदा आहिनि ऊपरकोट ॾिसण ईंदा आहिनि केर बि मौज सां हुते घुमी सघंदो आहे कंहिंजी रोक टोक आहे कोन केर बि किथा बि कहिड़ी जात पात जो कुझु बि कोन्हे केर बि अची वञी सघे थो हुते को बि धर्म जी रोक टोक कोन हूंदी आहे हिते गिरनार आहे अंबाजी मंदिर आहे ॾिसण जे इलाही स्थल आहिनि ऐं सक्करबाग बि आहे जूनागढ़ जो स्थल जिते माण्हू अची पंहिंजो प्राणी संग्रालय बि ॾिसंदा आहिनि जूनागढ़ में ऐं हुते इलाही घणेई जातियुनि जा प्राणी आहिनि हुते ॿियों हुते माण्हू छुटी मनाइण बि चङा ईंदा आहिनि ॿार गाम जा ईंदा आहिनि किथां किथां बि माण्हू जूनागढ़ घुमण ईंदा आहिनि गिरनार जो पर्वत चढ़ण लाइ सियारे जी ठंडी में पब्लिक उते जाम ईंदी आहे ऐं उते परिक्रमा बि थींदी आहे जिते जूनागढ़ में